مولانا ابوالکلام آزاد حضرت موہانی مولانا عامر رشادی مولانا طاہر مدنی امبیڈکر گاندھی جی گاندھی جی سردار ولبھ بھائی پٹیل